एह्दे बिच्च असेंगी पुच्छेआ गेदा ऐ कि असें कोई बी अपने पंज गोआंढियें दे नांऽ सनाने ते पैह्ला नांऽ आई गेआ काम्या दूजा नांऽ आई गेआ संदीप तीजा नांऽ आई गेआ मनदीप चौथा नामा आई गेआ चौथा नाम आई गेआ साहिल पंजमां नाम आई गेआ सोनिया